मुंहिंजी सिस्टर खे ऐडूकेशन में थोरी तकलीफ़ु थी हुन टेंथ पास कयो हुन खां पोइ टुवेल्थ पास कयईं टुवेल्थ पास थियण खां पोइ हुन खे हुयो की मां सी ए कयां सी ए जो टारगेट खणी करे हुअ हली अॻियां हुन खे पढ़ाईअ में ॾाढी तकलीफ़ु थी छाकाणि त हुअ हिकु अ छोकिरी हुई छोकिरीअ जे हिसाब सां असां हुन खे हेतिरो मोटीव माना अहमियत न ॾींदा हुयासीं पर सभिनी खां पढ़ाई में छोकिरियूं ई सुठियूं हूंदियूं आहिनि हुन जामु पंहिंजी तकलीफ़ु सां पंदरहों पास कयईं पंदरहों पास करण खां पोइ हुन चयईं की मूंखे सी ए ठहणो आहे त असां घरु वारा सोचूं पया की भई छोकिरीअ खे पढ़ायूं हेॾो उहो असां लाइ सुठो आहे की न न हीअं ई सभु असां सोचीन्दा हुयासीं पर असांजी जेकी सोच हुई हुअ ॾाढी चइबो आहे न ख़राबु या हेतिरी सुठी न हुई लेकिन हुन असांजी सोच खे बदिलियो हुअ सी ए जा पेपर ॾिनईं पहिरीं पेपरनि में हुअ फेल थी ना पास थी हुन खां पोइ ॿियो पेपर ॾिनईं हुन में बि ना पास थी टियों पेपर ॾिनईं त हुन में पास थी हुअ ॾाढो पढ़ाईअ में ध्यानु ॾींदी हुई सॼो ॾींहुं सॼो ॾींहुं पढ़न्दी हुई सी ए जा जेका पेपर हूंदा आहिनि हुअ पास करणु मुश्किल हूंदा आहिनि ॾाढा लेकिन हुन पंहिंजी हिमथ ना हाराईं ऐं ॾाढो सुठो असांखे नसीहत ॾिनईं की असां ॾाढा अ जेका असांजी जेकी किनि सोच चइबी आहे न हुअ ठीकु ना आहे हुन पास थी ऐं प्रूफ करे ॾेखारियईं की भई हीअ छोकिरियूं जेकी हूंदी आहिनि हुन पढ़ाईअ में जामु सुठी हूंदी आहिनि ऐं हुननि खे पढ़ाइणु खपे जेकी असांजी सोच आहिनि उहा असांखे चेंज करणु खपे छोकिरियुनि खे पढ़ाइजे जेतिरो उहे पढ़णु चाहे पढ़ाइजे हुन खे कॾहिं बि न न करणु खपे ऐं छोकिरियूं ई पास जल्दी थींदियूं आहिनि अॼुकल्ह जे ज़माने में छोकिरियूं छोकिरनि जे बराबरु आहिनि हीअं न सोचणु खपे की हीअ छोकिरी आहे हिन खे घटि पढ़ायो या शादी करे वेंदी या छा पर छोकिरियूं जामु अॼुकल्ह अॻियां निकिरी वयूं आहिनि जेतिरो छोकिरा आहिनि हुन जे बराबरु ई छोकिरियूं आहिनि